सिंधी भाषा त हाणे अॼु जी तारीख़ में लॻभॻि गुम थी वई आहे छा काण त असां जेके इन असां पांजो पाण ई ॿारन सां सिंधी न था ॻाल्हायूं ऐं जेको आहे ॿारनि खे बि सिंधी अचे न थी हिन करे सभिनी खे इअ ई रिक्वैस्ट करणी पवंदी कि पंहिंजो जेको आहे ॿारनि सां घर में सिंधी ॻाल्हाइजो ऐं वॾनि सां सिंधी ॻाल्हाइजे ऐं सिंधी जेके इन रोटीअ में सिंधी भाॼियूं ऐं सिंधी सभु शयूं हुअण खपनि अॼु जी तारीख़ में कैंखे चओ बिहु पटाटा खाइणा इन त उन खे पतो ई न हूंदो आहे बिहु पटाटा छा हूंदा आहिनि उन जे अलावा सिंधी संस्कृत में इहा आहे त अॼु जी तारीख़ में जीअं झूलेलाल मंदर आहिनि या सिंधु समाज आहे उते हफ्ते में ॾह ॾींहंनि में पंद्रहं ॾींहंनि में सिंधी कल्चर प्रोग्राम थींदा रहनि त उनमें असांखे पतो लॻंदो आहे त सिंधी संस्कृति छा आहे त असाअं ॿारनि खे वठी वेंदा त ॿारन खे उनमें पतो लॻंदो कि सिंधी संस्कृति में कल्चर में असांजा छा छा प्रोग्राम थींदा आहिनि छा म थींदा आहिनि उन हिसाब सां असां जेके ॿार आहिनि एक्सपट थी वेंदा उन खां अलावा सरकार खे बि हथ जोड़े वेनिती आहे कि सिंधी भाषा खे प्रमोट कन ऐं कोशिश कनि की हर जॻहि कोई न कोई सिंधी संस्था हुजे